अजकल दिक्खो जी केह् आखदे माइक्रो ग्रीनज आह्ला जेह्ड़ा ऐ ओह् ओह् उगाना शुरु कीते दा ऐ ते अज्जै तक्कर मूली होई गेई केल होई गेआ बंद गोभी होई गेआ पालक होई गेआ दालां होई गेइयां ते ओह्दे बाद थुआढ़ा सरेआं होई गेई ते थुआढ़ी वीट ग्रास होई गेआ एह् सारियां चीजां उगाइयां न बरसांत दे बाद हून परतियै शुरू करगे ते एह् सारें गी खाने बी चाहिदियां